میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرے لیے ڈرائنگ میں سب سے مشکل جو جو ہے نا وہ کسی انسان کا فیس بنانا یا کسی انسان کے آنکھ ڈرا کرنا یا کسی انسان کا ایک نوز ماؤتھ ماؤتھ تو بہت آسان ہے کسی انسان کی صورت بنانا ڈرائنگ میں سب سے مشکل مشکل مشکل چیز ہے کیونکہ ایک غَلَطی کی وجہ سے پوری ڈرائنگ خراب ہو سکتی ہے ڈرائنگ میں ایک غَلَطی کی وجہ سے پوری ڈرائنگ خراب ہو سکتی ہے تو ایک غلطی بھی کرنے سے پہلے اُس کو غور اور مدّ ِنظر رکھتے ہوئے دوسرے پارٹ میں جو ہے نا جس کو آپ ڈرا کرنا ہے یا اکزامپل آپ اگر ایک آنکھ اتار لیے تو آپ پہلے وہ چیک کر لینا کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں پھر اگر وہ صحیح ہیں تو آپ اُس کے نوز ڈرا آپ اُس کی ناک اور اس کا منھ ڈرا کر سکتے تو اپنے کو پہلے معلوم ہونا اپَن ڈرا کرے کے بعد کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے کیوں کہ اُس کو اپنے کو صحیح ڈرا کرنا ہے تو اُس کو پھر رب کرنا پڑتا اُس کے بعد پھر اُس کو اچھے سے ڈرا ایک اچھے نیٹ پیپر پہ کرنا ضروری ہے سب سے زیادہ کھینچنا بولے تو زیادہ تو ایک انسان کا باڈی ہے ڈرائنگ میں ایک لمبا ڈال کے اس کے لیگس ہینڈز اینی تھنگ اکسکٹرا اکسکٹرا اس کے ایک انسان کے پیر ہاتھ اتارنا یا انسان کے پورے انسان کے باڈی کو اتارنا بہت لمبا کھینچنا پڑتا ہے لائنس اور مشکل اور اور اُس کو جب مشق کرنے کی باری آتی نا تو آئس میں تھوڑا لائٹ کلر کرنا رہتا پھر ہینڈس کو تھوڑا ڈارک کلر کرنے کا رہتا پھر آئس میں تھوڑا وائٹ وائٹ دکھے ویسا کلر کرنا رہتا فیس کو کریم کلر کرنا رہتا ڈریسس کو کون سا بھی کلر کر سکتے اپن جو چاہے وہ اپن ڈریسس کو کلر کر سکتے تو اب ُاس کے فنگرس کو اچھا ڈرا کرنا پڑتا اور جو چاہے اپن وہ کر سکتے اس میں بٹ ایک مسٹیک بھی اور جتنی بھی ڈرائنگ اپن کرے اتنا بھی اُس کا کچھ بھی خراب نہیں ہونا اور ہر چیز اچھے سے اچھے ڈرا ہو جانا ویسا ڈرا کرنا ضروری ہے تو ڈرائنگ اپنی مکمل ہوگی